मछरी सब रकमके मछरी हइ इचना हइ रैँची हइ पोठी हइ बुआरी हइ सब रकमके मछरी जे मछरी लेबै सब मछरी हइ हँ रेहुओ आओर सब मछरी जतेक जे मछरी लेबै जतेक लेबै ततेक मछरी हइ आबू देख लेबै कि रेट हइ पोठी हैत दुइ सओ रुपैए किलो इचना हैत अढ़ाइ सओ रुपैआ किलो बुआरीके तीन सओ रुपैए किलो एखन तऽ जानिते हिए महग चलि रहल हइ कम कोना रेहु रेहु अढ़ाइ सओ रुपैए किलो नहि कम नहि होतै देखिऔ सेतै हमरा तब ने बचित हेतै तब ने हम ओहन काम करबै अँए बचितेपर ने हम कोनो धन्धा खोललिए हँ तऽ कतेक लेबै अएबै कतेक लेबै तऽ एक दुइ रुपैआ कम भऽ जाएत कतेक लेबै पाँच किलो करबै तऽ पचासगो रुपैआ कम हैत चालीसगो रुपैआ कम हैत

हँ तऽ कि कहै छै इचना इचना तऽ जानिते छिए अढ़ाइ सओ रुपैए किलो हैत आओर बुआरी हैत तीन सओ रुपैए किलो आओर पोठी हैत दुइ सओ रुपैए किलो आओर गैँची हैत दुइ सओ रुपैए किलो

हँ आबू तऽ कतेक कतेक लेबै से रेट कहलहुँ तऽ वएह दस रुपैआ पाँच रुपैआ छोड़ि देब अच्छा ठीक हइ तऽ आबू ओजन करै छी पाँच पाँच किलोके सबचीजके अपन लऽ जाउ नहि तऽ कोनो आदमीके भेजिऔ अपन लैलए हँ ओजन करै छी तऽ कहलिए सब हम पाँच पाँच किलोके लेबै हँ तऽ ठीक हइ तऽ करै छी तऽ अपन लऽ जाउ आदमीके भेजू ने तऽ आदमीके भेजबै तभिए ने सामनेमे जोखब कहथिन तखन कहबै अहूँ कहबै ओहो कहथिन कम जोखलखिन हँ कम देलखिन हँ आबू अच्छा ठीक तऽ ठीक हइ तऽ अहाँ अपनेसँ आबू आओर लऽ जाउ आओर ठीक हइ हम रखै छी तऽ